हलो हाँ जी सर कहाँ हो आप अरे वहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ आप कहाँ हैं यहाँ पर जी मैंने मेरी करंट लोकेशन भेजी है आप दिख ही नहीं रहे कहीं क्या नाम है दुकान का जी आप आगे निकल गए थोड़ा पीछे आइएगा जी लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो जाती है लेकिन आप थोड़ा आगे निकल गए बस थोड़ा पीछे आ जाइए थोड़ा डेढ़ सौ मीटर आप आगे निकल गए इस में हम क्या कर सकते हैं आप की ग़लती है हमारी थोड़ी ना है पर सर क्या आप थोड़ा आगे निकल गए हैं ना मैंने तो मेरी करंट लोकेशन भेजी है मैं कहीं ना गया आप थोड़ा पीछे आ जाइएगा हाँ रोड पर ही खड़ा हूँ मैंने रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है एक ब्लैक ब्लैक कलर का बैग लटका हुआ है पीछे ये महादेव आर्ट्स नहीं है हाँ देवा स्टूडियो के जस्ट सामने हूँ

हाँ हाँ दिखाई दे रहा है आप इधर इधर की साइड आ जाइए राइट साइड में हाँ मैं महादेवा स्टूडियो सामने में खड़ा हुआ हूँ ये रेड शर्ट और ब्लैक पेंट में खड़ा हुआ हूँ मैं हाँ हाँ कैश दूँगा ठीक ठीक आ जाओ